चोवीह जनवरी ॿ हज़ार एकवीह पहिरीं मार्च ॿ हज़ार ॿारहीं मई ॿ हज़ार पंद्रहं पंद्रहीं जुलाई ॿ हज़ार चारि नवी जून ॿ हज़ार छह